हांव रावतां सावय वेरें ह्या वाठारांत आनी सावय वेरें म्हटल्यार सामकें बसींचो प्रोब्लम आतां हांव खोर्ले कामांक वयतां वयतालें तेन्ना म्हाका एक सामको प्रोब्लम जातालो खोर्लेच्यान बाणस्तारीच्यान माशेलांत मागीर माशेलांत एक जर बस चुकली जाल्यार बद्द एक वरांत मागीर बस आशिल्ली आसता पय लॉकडावनाच्या पयलीं आशिल्ल्यो बऱ्यो बसी आसताल्यो एक अर्द अर्द वरान धर पण अश्यो कमी पण आशिल्ल्यो आतां एक एक दोन दोन वरांनी सुद्दां बसी ना आनी आसलो जाल्यार फाटोफाट साडे णवांक धांक साडे धांक अकरांक मागीर बद्द तुका चारांक पांचांक बस तशी फोंड्यां गेलें आतां हांव कुंडय वयतां कुंडय अशें फोंड्याच्यानूय वचूंक मेळटा आनी माशेलांतल्यान वचपाक मेळटा फोंड्याच्यान गेलें जाल्यार फोंड्या तश्योच बशी सकाळचें भायर सरलें जाल्यार आमकां आसा आठांक आसा णवांक आसा साडे आठांक आसा मागीर आमकां एक धर तूं णवांची बस चुकली जाल्यार मागीर बद्द बारांक ना जाल्यार एकांक बस आसा जर एकांची बीन चुकली कोणांक लेट वचपाक जाय जाल्यार मागीर बद्द पाचांक अशें सामकें बसींचो प्रोब्लम जाता एक एकदां आतां कदंबा घातल्या म्हणल्यार कदंबा सदांच मोडलेली आसता सदांच मोडलेली आसता म्हणजे सावय वेऱ्यां आमी रावता त्या लोकांनी करचें तरी कितें असो हो व्हडलो प्रश्न आसा सो गांवांत सुदारणां वाहनांची म्हणटा ती बस बसींची आमकां खूब्ब गरज आसा बस म्हणचे बसीचो प्रवास हो मातसो बरो आसपाक जाय लॉकडावनाच्या पयलीं बरें आशिल्लें आतां कितें जाता ड्रायव्हर म्हणटात की अशें लॉकडावनांतल्यान लोक कमी जाला येवपाचो सो आमकां कांयच प्रॉफिट जायना म्हणून आमी ते बसी घालिना म्हणटा पण लोकांचें कितें जालां बसी ना म्हणून लोक भायर सरिना जर बसी तुमी सारक्याो घातल्यो जाल्यार लोक भायर सरतलेच न्ही ऑटोमेटीक